मां हिन हिकु ग्रह जे बारे में ई चवंदसि छो त मूंखे इहो ई ग्रह अलाए वणंदो आहे ऐं मां उन ई ग्रह में रहंदी आहियां मां पृथ्वी ग्रह जी ॻाल्हि करे रही आहियां पृथ्वी हिकु एॾो ग्रह आहे जिते पाणी अन्न ऑक्सीजन सभु सुठी तरह मिली रहंदो आहे ऐं उहो हिकु मात्र ग्रह आहे जिते माण्हू सुठीअ तरह रही सघंदा आहिनि तॾहिं मूंखे इहो ई ग्रह अलाई वणंदो आहे